में हाईकिंग उप्पर गेई कटरा बैष्णो देवी माता अपनी फैमली कन्नै गेई ही फिर असीं पैह्लें गे कटरा पुज्जे कटरा तो सिद्धा अस बाण गंगा पुज्जे फिर अस थकावट अपनी जेह्ड़ी रैस्ट रुस्ट कीती फिर असीं अग्गें जंदे रेह् जंदे रेह् फिर पैदल जातरा करदे एह् स्याले दे मोसम दी गल्ल ऐ स्यालें फिर होर बड़े लोक हे बड़ा रश हा फिर चलदे गे चलदे गे में भुल्ली गेई अग्गें फैमली अग्गें चली बरखा लग्गी गेई उप्परों में गोआची गेई अच्छा फिर केह् फिर में दिक्खेआ इद्धर उद्धर में डरी गेई कि बड़े बड़े लोग गोआची गेदे ओह् में गोआची गेई सच्च ते फ्ही दिक्खेआ ते उद्धर पुलिस आह्ले खड़ोते दे हे में उं'दे कोला मदद मुदद लेई फिर उ'नें मिगी अपनी फैमली तकर पुजाई दित्ता कि केह् करना केह् हा बेचारें में ते कुछ निं कीता में ते रोंदी रेही जम्मू दे लोक बड़े भारे भोले बाले होंदे बचैरे कदें बी तोआड़े कन्नै इयो हादसा होगा ते डरना निं सगों उत्थें बड़ी पुलिस ऐ खड़ोती दी उ'नें तोआनूं हां जां लोकें कोला मदद मंगी लैनी जां पुलिस कोला मदद मंगी लैनी उ'नें तु बड़े बोले भाले होंदे ओह् आक्खै लग्गी जंदे अच्छा उ'नें फिर मेरे परिवार तक मलाई ओड़ेआ अग्गें जंदे गे जंदे गे भवन तक पुज्जे अग्गें असीं भवन दिक्खियै मेरा बड़ा ही मन खुश होएआ सारा परिवार साढ़ा फिरी असें मजे कन्नै असें दर्शन दुर्शन पाए फिर उत्थें बजार बजूर बी होंदा ऐ खाने खू खाने पीने दा समान दा रैह्ने दा बी ऐ रैह्ने दा बी समान ऐ होटल हाटल बी हैन फिर असीं दो त्रै दिन उत्थें रुके फिर असीं नवरात्रे हे उस टैम च कन्नै चला दे नव नवरात्रें गी बड़ी सजावट होए दी होंदी कन्नै फुल्लें कन्नै कन्नै फलें कन्नै बड़ी सजावट हो दी होंदी बड़ी बड़ी दूरे दी दुनियां ही आई दी पर ओह् सजावट दिक्खियै इ'यां मन खुश होई गेआ कि नेईं घरै गी नेईं जाना सारी थकावट उतरी जंदी जिसलै उत्थें पुज्जी जा इक बारी बंदा जम्मू कश्मीर दे लोक ठीक ऐ शैल ऐ भोले भाले ऐ आक्खै बी लग्गी जंदे सगुआं ठीक ऐ शैल ऐ मदद करने ताईं हमेशां त्यार ही रैंह्दे अग्गें असीं बैष्णो देवी तिन दिन रुके फिर असीं भैरो घाटी बी गे अग्गें फिर भैरो घाटी बी असीं शैल दर्शन दुर्शन उद्धर बी पाए फिर असें आस्ता आस्ता आंदे रेह् फिर असें ज्हाज दा उद्धर ओह् हा नजारा ओह् बी दिक्खेआ असें फिर ओह्दे कोला आंदे आंदे आंदे थो गे फिर असीं बाण गंगा अपने दर्शन दूर्शन कीते उत्थें बी बड़ा लोग बाल बूल परवाह् दे हे कदें कुछ करा दे हे कदें कुछ करा दे हे ओह् बी बड़ा नजारा ऐ जम्मू च बड़ी जगह् ऐ ट्राईलकिंग ताईं है कुछ हाईकिंग ताईं कुछ हाईकिंग जम्मू ताईं बड़ा ओह् बड़ा कुछ ऐ उत्थें घूमने आह्ली जगह् बड़ी ऐ पर मिगी जादा बैष्णो देवी माता दा ही ओह् शैल लगदा ऐ जाना पसंद ऐ बड़ा उद्धर खुश होंदा मन थुआनूं सारें गी जाना चाहिदा सगुआं बड़ी अच्छी जगह् ऐ फ्ही असीं अग्गें बी जाना दा सगों प्लैन करा ने तुसें बी करो